नोंथाङा आंनो नोंथांनि सानसेनि हाबाफारिखौ खिनथानो हागोन ना फुंनि सिखारनायनिफ्राय लानानै मोनाजासिम आवहाय औ हागोन आङो फुंनिफ्राय फासथायाव आङो सिखारनानै थोरसि सुयो आरो थुरसि सुखांनानै मोसौ मोसा खास्रांजोबो आङो आरो बेनि उनाव बेखौ मावस्रांजोबनानै आङो सङो सङो खाववो न'आव आङो थोरसि लथा सुखांनानै आरो जि जोम सुयो आरो हाथायाव थाङो मैगं लाफा मैगं खानानैबो आरो लाङो हाथायाव फानहैयो हाथायनिफ्राय फाननानै आङो आरो खुन्दुं लाबोनानै जि सोङो जि सोंनानै दखना दायो आरो गामसाबो दायो आरो गामसाखौबो सोंनाया मारै होननानै बुङोबा मुस्रा साग्रोयो मुस्रा साग्रोनानै मुस्रा सानसै दाङानाथायाव थुनसै आरो थुननानै बबिन मारिनसै बबिन मारिनानैसो ख्रिल आव होनानै जिखौ सोङो आरो बेनिफ्राय दायो दानानै आरो बेखौनो जोङो हायोबा आरो हाथायाव फानहैयो बे दखनाफोरखौनो